आंनि उन्दै समनि मोजां मोनसिननाय गोसोखांथियानो जाबाय लोगोफोरजों गेलेनाय बिदिनो स्कुलाव थांसै स्कुलाव बिदिनो फरायसै गेलेनोसै आरो बिदिनो स्कुल गनानै फैबा दसे सम थानानै आरो बिदिनो लोगोफोरजों गेलेनाय गोदोनि ओम खै खेला गेलेनाय दारिया पान्ता गेलेनाय बिदिनो मोसानो गोसो जाबा मोसानाय आरो बिदिनो गेले माबानि रेदि खेला गेलेनाय बेफोरखौनो बिराद गोसोखांफ्लाङो गोदोनि ओन्दै समाव जों माबायदिमोन लोगोफोरजों मा इसे मोजां मोन आंनि लोगोफोरदो दासिमबो गोसोखांबा बिराद मोजां मोनहरो आङो